मेरा जो एक चुनौतीपूर्व मार्ग है वो मेरी पढ़ाई और क्योंकि मुझे एक पढ़ के एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था जिसके लिए मुझे पढ़ना ग्रेजुएसन फाइनल करना बहुत ही ज़्यादा था लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए लोगों हमें लड़कियों प को पढ़ाने में मदद नहीं करते लेकिन इस पे मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत ही जोर दिया और अपने अपने परिवार को समझाया जिसमें लोगों ने फिर भी मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे समाज में लोगों ने बहिष्कार किया कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है फिर भी मैंने वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अपना जो लक्ष्य है सबसे बड़ा जो मेरा लक्ष्य था वो गवर्नमेंट जॉब जिसको मैंने पा लिया इस